गल्लबात आई खेढै'र खेल उप्पर ते तुस दिक्खा जा के साढ़े पैह्लें ग्रांऽ बिच्च बी अच्छी अच्छी खेढां खेढियां जंंदियां हियां के जि'यां होई गेआ के बंदे इक डोगरी बिच्च गै गल्ल आई बोल्ले जंदे हे के मीरु डब्बा लुत्ता होर बड़े तरह दियां केईं केईं तरह दियां खेढां कबड्ढी होई गेई होर बड़ियां खेढां खेढी जंदियां हियां साढ़ै ग्रांऽ दे बिच्च लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू इस चीजा गी दिक्खा जा के खेढें बारे च साढ़ा देश ऐ न जेह्ड़ा बहुत अग्गें बहुत अग्गें बड़ा देशें शा बड़ा अग्गें ते केइयें खेढें भई पिच्छैं बी ऐ लेकिन बड़ा अग्गें बी ऐ साढ़ा खेढ सिर्फ देश ही साढ़ा भारत देश ऐ जेह्ड़ा ऐ खेढें ते एह्दे च अच्छे टैलेंटेड टैलेंटेड प्लेयर न जि'यां के तुस दिक्खा जाओ के खेढां खेल खेलना बहुत अच्छी चीज ऐ जेह्दे कारण बंदा पूरी तरह फिट रेही सकदा हर स्टूडेंट शा लेइयै निक्के हा लेइयै बड्डा बंदा बी खेली सकदा खेढां ओह् कोई गल्ल नेईं ऐ लेकिन बहुत अच्छी चीज ऐ के साढ़े देश बिच्च जेह्की खेढां दा जेह्का बी फंड ऐ बहुत अच्छी तरह ने प्रोवाइड होंदा ऐ बहुत अच्छी तरह नै साढ़ा देश ऐ जेह्का वर्क करा दा इस खेल दे उप्पर बहुत ज्यादा पैसे लग्गा दे न तुस दिक्खो के ओलिंपिक शा लेइयै जि'यां साढ़ै इंडिया बिच्च बी बहुत चीजां होर ते होर हैंडीकैप दे बी पैराओलिम्पिक बगैरा सब प्लेयर ते फुल बेनिफिट प्रोवाइडेड पूरा खर्चा पूरी तरह से पूरी पूरा गोरमेंट करदी ऐ एह् बहुत अच्छी चीज ऐ खेढने बिच्च जेह्का बंदा अपना फ्यूचर बी दिक्खना चाह्न्दा बहुत अच्छा ऐ उसी मेह्नत करो ते अपने आप गी हासिल करो अपना ऐम ही पूरा पुज्जी सकदा बंदा खेढें जि'यां कि तुस दिक्खी सकने कि साढ़ै इंडिया दे बिच्च दुनिया दी सारें शा बड्डी लीग होंदी ऐ जैसे कि प्रेजेंट टाइम बिच्च इस बेल्लै चला दी ऐ आईपीएल जेह्दे बिच्च हर कंट्री लाइक आस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ होर कोई कंट्री ऐक्स्ट्रा बड़ियां सरियां कंन्ट्रियां न न्यूज़ीलैण्ड तकर बंदे जिन्ना बी एह् जिन्ना बी पूरा झुण्ड है यह जितना बी बना हुआ है यह खेल के लिये अकॉर्डिंग टू क्रिकेट पे आ रहा हूं क्रिकेट दा जिन्ना बी झुण्ड बने दा एह् एह्दे बिच्च इंडिया बिच्च सारें हा ज्यादा परेफरेंस ऐ पैह्ले नम्बरै खेल बिच्च खास कर क्रिकेट बिच्च क्रिकेट इक मोर्चा ऐ इंडिया दे बिच्च जिन्ने बी देशें दा पूरी खेढ जिन्ने बी बंदे पूरे रेह् किट्ठे करियै इत्थें आह्ने इस बेल्लै एह् वाकई तुस इस चीजा कन्नै तुस अप्पू दिक्खी सकने कि किन्ना अच्छे टैलेंटेड प्लेयर साढ़ै इंडिया बिच्च निकला दे न इस बेल्लै जि'यां के में अपने जम्मू दी गै गल्ल लग्गी ही डोगरें ते डुग्गरे दी गल्ल लग्गी दी ही जेह्की ओह्दे बिच्चा साढ़े बड़े अच्छे अच्छे मुड़े हून स्टार्ट होई गेदे करी दे स्टार्ट खेलना के बोह्त अच्छी तरह नै जि'यां के उमरान मलिक होई गेआ युद्धवीर सिंह चारक होई गेआ फ्ही होर अपना अविनाश मन्हास होई गेआ एह् आरसीबी च गेदा उठी बोह्त अच्छी परफारमेंस करा दे साढ़े मुड़े लेकिन पैह्लें टैम बिच्च बी बंदे बड़ी अच्छी मेह्नत करदे हे लेकिन हासिल करदे बी ऐ हे किश जिंदा ड्रीम हा उ'नें करना करना लेकिन टैम बिच्च बोहत अच्छी तरह कन्नै जेह्के खेल खेली जा दे न के जेह्का प्रोवाइडर ऐ कि साढ़ी थोह्ड़ा थोह्ड़ा देश साढ़ा फुटबाल च पिच्छें में इसी दिक्खना चाहन्नां के ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट इसी खेलन बच्चे जेह्के स्कूलै बिच्च अपनी टीम बिच्च पूरी तरह कन्नै रौह्न जेह्ड़ा कारण साढ़ा देश ऐ जेह्ड़ा फुटबाल बिच्च बी अग्गें तरक्की करै बाकी दिक्खा जा तां बाकी खेढें बिच्च ज्यादा पिच्छें नी ऐ साढ़ा भारत देश जेह्का बी एह् ऐ बड़ी अच्छी तरह नै प्लेयर परफारमेंस देयै दे न जेह्के अपने जम्मू दे बी बड़े निकले इस बेल्लै बंदा आक्खी नी सकदा ऐ केह् ऐ लेकिन में जिस तरह दियां खेढां पसंद करन में अपनियां हाबी सनाना तुसें क्रिकेट होई गेआ बॉलीबाल होई गेआ कबड्डी बाकी तुस होर तरह दियां बोह्त सारियां खेलां न जि'नेंगी तुस खेली सकने ते अच्छी तरीके कन्नै अपना फ्यूचर बी क्रिएट करी सकने उस गेमे बिच्च जि'यां के सर होर आखा दे हे कि तुस उ'नें प्लयेरें दे तुस चुनिंदा नांऽ सनाई सकने के जेह्के तुसें अच्छे लगदे जां तुस कोई बी ऐ ते सिद्धी पैह्ले नम्बरै र गल्ल औंदी ऐ जेल्लै प्लयेरें दी गल्ल लग्गी होऐ तां फ्ही पैह्ले में सारें हा पैह्ले नांऽ लैना चाह्न्नां सीनियर प्लेयर दा गै लैना चाह्न्नां विराट कोहली दा पैह्ले अच्छा नी लग्गना लेकिन बोह्त बोह्त ज्यादा अच्छा ऐ विराट कोहली दा ओह् कोई गल्ल नी ऐ सचिन तेंदुलकर बगैरा होई गे एह् पैह्लें इ'नें बोह्त अच्छा कम्म कीता साढ़े देश दे जेह्के जदूं उन्नी सौ दे बिच्च इ'नें बंदै कड्ढियै आह्नेआ एह् जेह्की बी इक्कमीं सेंचुरी चला दी उन्निमै सेंचुरी दे बिच्चा कड्ढियै आह्नेआ देश इ'नें क्रिकेट बिच्चा ते अज्ज दी डेट बिच्च एह् बहुत अच्छी प्रेजेंट टाइम बिच्च अस टाप पंजे च हर बेल्लै फाल करा ने गै होन्ने बहुत अच्छा प्लेयर एह् गाड आफ़ क्रिकेट कन्नै जानेआ जंदा उ'नें बड़े अच्छे अवार्ड थ्होए दे उ'नें पद्मश्री पद्मभूषण जेह्के बी होंदे बड़ी अच्छी तरह कन्नै सचिन तेंदुलकर नै अपनी लाइफ बिच्च बहुत अच्छा भारत ते बहुत किश कीता इस कारण बंदा दिक्खी सकदा के खेल साढ़े क किन्नी अहमता रक्खी सकदे बहुत ज्यादा अहमता रखदे बाकी अगर जेल्लै क्रिकेट दी गल्ल लग्गी होऐ तां किंग हुंदा नांऽ नी आवै तां फ्ही बिच्च मजा नी औंदा किंग हुंदा नांऽ नी आवै जियां माए पैंथर्स किंग कोहली कोहली इज ऐ ब्रैंड मास्टर यार क्या बात ऐ यार में बोह्त भावुक हो रहा हूं बोलने के लिये बड़ा ज्यादा इयां में होई गेआ के गल्लबात जित्थें अपने ठुल्ला होर नी होन बिच्च तां मजा कोई होंदा नी जियां कि तुस दिक्खी सकने के बोह्त ज्यादा योगदान दित्ता मुड़े दो ज्हार सत्त शा दिक्खी सकने तुस बोह्त अच्छी तरह कन्नै टीम बिच्च प्रेजेंट ऐ ओह् बड़ी अच्छी तरह कन्नै जेह्का बी तुस खेढ दिक्खी सकने इस बेल्लै खेढ बिच्च साढ़ा भारत ज्यादा पिच्छें नी ऐ बोह्त तरह दा पैसा लग्गा दा खेल उप्पर रनिंग शा लेइयै खेलो इंडिया स्कूल गेम शा लेइयै ते इंटरनेशनल लेवल तकर पैसा चला दा एह्दे बिच बोह्त ही ज्यादा बोह्त ज्यादा क्रिकेट होर गेमां जिन्नियां बी हैन हाकी बिच्च पंजाब दे पैंथर्स बोह्त ज्यादा खेले जंदे पंजाबी मुड़े बोह्त ज़्यादा पसंद करदे कबड्डी होर दिक्खा जा अगर सीनियर प्लेयर बिच्च कबड्डी दी गल्ल लां तां अजय ठाकुर होई गे फ्ही प्रदीप नरवाल संदीप नरवाल बाकी बड़े अच्छी तरह कन्नै चलै दे न जो बी ऐ बड़ा अच्छा चला दा खेढें बारै च बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लग्गा दा इस देश दे बिच्च इयां गै मेरी अपील ऐ गोरमेंट कशा के इस तरह दा गै प्रोवाइड फंड जेह्ड़ा बी ऐ करदे जान एह् ते इयां गै दिंदे जान ते बच्चे इयां गै औंदे जान अग्गें जिन्ने बी स्टूडेंट बगैरा हैन ते अपनी लाइफ दे बिच्च होर इक होर बड़ी अच्छी चीज ऐ खेलने खेल कन्नै बंदा फिटनेस लेवल बड़ा अच्छा रौंह्दा अगर बंदा खेलदा रवै बंदा अगर ज्यादातर इयां ऐक्सरसाइज रनिंग बगैरा नेईं बी टाइम ऐ कुसै' श बंदै' श तां बहुत अच्छी तरह कन्नै खेढ खेलै अद्धा घैंटा घैंटा ओह्दे कारण बंदा बड़ी अच्छी तरह कन्नै अपनी बाडी फिट रक्खी सकदा मेन्टेन रक्खी सकदा ऐ बाकी जी बी ऐ बड़ा अच्छा चला दा जिन्ना बी ऐ अपने देश बिच्च खेढ खूढ दे बारै च होर ग्रांऽ दे खेढ बिच्च बी कालेज यूनिवर्सिटी गेम्स बगैरा सारा निक्का शा लेवल हा लेइयै अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेलव शा लेइयै ते बहुत अच्छा स्टार्ट होंदा ऐ अट्ठ साल दा बच्चा हा खेल स्टार्ट न ते बाकी बंदे च जेह्दे च अपनी काबिलियत अपनी दसदा शो करदा ते ओह्दा टैलेंट दिक्खा बी जंदा ऐ ओह् गल्ल नी ऐ बहुत अच्छी तरीका ऐ लेकिन जित्थें गल्ल चोरें औंदी ओह् ते सारें बाकी ठीक ऐ जो बी